असां सिंधी ॻोठ में रहंदा आहियूं असांजे ॻोठ में छेॼ पाए ऐं ढोकलनि सां नचणु ऐं टपण जो रिवाजु आहे असांजे ॻोठनि जा माण्हू इलाही मौक़नि ते नचंदा आहिनि पंहिंजे पुट जे ॼम ते उन्हनि जे मुनण ते विहावन में चेटीचंड जे मेले में सतसंगनि में पंहिंजी ख़ुशीअ जो इज़िहारु नची ऐं टपी करे कंदा आहिनि